डेवेल्पमेंट दी गल्ल करचै तां रियासी डिस्ट्रिक्ट जो ऐ इन्नियां जादै परेशानियां ते फेस करा दा ते सरकार गी चाहिदा की अज्जकल दा जेह्का रियासी दा नोजोआन जेह्के लोग न जेह्के पढ़ा दे जागत् जेह्ड़े स्कूल जंदे ते ओह् इन्ने इन्ने पढ़दे तां बी उनेंगी कोई कक्ख कम्म निं लभदा इयै सरकार गी इयै चाहिदा की इत्थें कोई इंडस्ट्रियां लग्गन इत्थें कोई ऐसा रोजगार होऐ जित्थें ओह् पढ़े लिखे दे जागत् जेह्ड़े बरबाद नेईं होन इं'या